ہمیں آفس میں ایک بار چیلینجنگ پروجیکٹ پہ کام دیا گیا کہا گیا کہ آپ کو اس کام کو تین مہینے کے اندر ختم کرنا ہے تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے جو آفس کے امپلائز تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی پہلے ایک ایک کام کو آسانی سے سمجھا اس پہ ڈسکس کیا کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے تین مہینے کے اندر تو ہم نے لوگوں کی بھی رائے لی اپنی بھی رائے شیئر کی اور اس کے بعد ہم نے حل نکالا کہ اس کام کو آسانی کے ساتھ تین مہینے کے اندر ختم کرنا ہے اور اسی آئیڈیا پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا اور کام کرتے کرتے دو مہینے گزرے دو مہینے گزرنے کے بعد ہم کو ایسا لگا کہ یہ کام تین مہینے کے اندر اندر ختم ہو جائےگا پھر ہم نے اپنے ساتھیوں سے دوبارہ مشورہ کیا اور اس کے بعد کام میں اور تھوڑی اسپیڈ بڑھائی جس کی وجہ سے ہمارا کام تین مہینے کے اندر ختم ہو گیا